गीत गाबय छियै तऽ हमरा उ टाइम केना फेस रखयके चाही केहन फेस मतलब दर्शकके महसूस होइके चाही कि हँ मतलब गाते समय टाइम केहन फेस छै एगो होइ छै ने कि गुस्सा एकदम लाल पीला एकदम कएके आबय छै ओना हमरा नहि छै गाबयके या अथी करयके नहि छै पर हम एकदम अच्छा फ्रेश होइ कऽ एकदम अच्छा तनि हँसि कऽ तनि मूँह बना कऽ अच्छा सनहक हमे अर हमरा आर गीत गाबय छै ओकरबाद होइ छै कि जब गीत जे गाबय छै ओकर की की खायके चाही कि आवाजमे ओकरा दिक्कत नहि होइ जे गाते टाइम बहुतके होइ छै की से मतलब आवाज बहुत जादा ही निकलि जाइ छै सुरीला टाइपके सुरीला टाइपके रहय छै बोलयके बहुत निकलि जाइ छै लगय छै कि मतलब गुस्सायके गाना गाबय गाबि करय छै या अदर किछु एसन लगय छै ओकरा की छै मतलब भोजनपर अथी होइ छै कि से जे गाते टाइम जे ओ उसब गाना जे गाबय छै की भोजन करयके चाही तऽ गरम पानि पिबयके चाही जे नीक आवाज निकलतइ एकदम सुरीला जे सुनयमे हँ लगतइ कि हँ से एकदम ताल सँ ताल मिलाइके ई गाबि करय छै एहन नहि कि हँ ओइके मतलब गानाके अथी किछु छै गा किछु रहलियै हइ फेस एकदम गुस्सा मुडीयल बनेने छियै एहन किछु नहि करयके छै हमरा एकदम स्ट्रेट होइके अच्छासँ फेस स्माइल दए कऽ कि हँ लगय कि आगावला केहन गाना गाबि रहलइ हइ सुरमे सुर मिलायके अच्छासँ गाबयके छै ओकरबाद जब गाते टाइम गाते टाइम तनि अच्छा मूड सुरीला आवाजमे गाइके चाही आओर गीत गाबय छै तऽ उन लोगोके इतना ध्यान रखयके चाही कि हमे की खइए या की मतलब खइए कि अच्छा आवाज निकलइ या बहुत किछु बहुत चीज खेलासँ ने आदमीके मोटा आवाज निकलय छै या मतलब गुस्सादार हमेशा ल लगय छै कि गुस्सामे हमेशा रहय छै कोनो ईसब नहि करयके चाही मतलब नहि दिखयके चाही कि अगलका दर्शकके कि हँ गुस्सा मूडमे ई गाना गाबि करय छै या अइ सबमे गुस्सा मूडमे गाना अधिकतर मतलब लगय छै छै कि सुर की गा रहलइए ईसब नहि लगय छै तऽ हमरा मतलब गाना गा गाना जे गाबय छथिन हुनका गरम पानि गरम पानि पियैके चाही ठण्ड गरम पानि ठण्डा खट्टा मसालादार भोजन नहि खायके चाही किएक कि उ ईसब खयथिन ने मसालादार भोजन या खट्टा खट्टा चीज तऽ हुनका की होतय आवाजमे ने प्रॉब्लम होइ छै गाना गाते टाइम आवाजमे प्रॉब्लम एतय आओर ओ अच्छासँ डील नहि कए पौथिन अच्छासँ उ बोल नहि पौथिन पौथिन आओर ने अगर बोलथिन तऽ दर्शकके नहि अच्छा लगतइ तऽ हिनकर गानाके कोइ सुरे ताल कहीं किछु नहि रहतय तऽ ईसब पर जे गाना गाबय छथिन हुनका ध्यान रखयके चाही कि केना हमे की खइए की करियै जे हमर ग गला ठीक ठीक रहतइ हँ हम वहाँ जाके अच्छा प्रदर्शन करियै कि हँ अच्छा प्रदर्शन करबय तब ने अगिला स्टेज मंचपर फेर हमरा बोलेथिन अगले अइसे अइसे करिके जेना अथी मतलब उपर जैथिन बहुत आजकल गानोमे बहुत जादा बहुत फेमस भेलखिन हन सब ईसब खट्टा मसालादार ईसब ईसब पर तनि ध्यान रखयके चाही जे आदमी गाना गाबय छथिन ईसब बिल्कुल हुनका नहि खायके चाही कि आवाज खराब होइ जेतय ई सबके कारण